गुजरात में त्योहार मल्हाइण वारा ख़ासि करे त सभु खां पहिरियों नालो अचे थो नवरात्री जो गुजरात में जॾहिं ख़ुशीअ जी ॻाल्हि अचे थी ऐं ख़ासि त्योहार जी ॻाल्हि अचे थी त सभु खां पहिरियां माण्हूअ जे मूंहं ते हूंदो नवरात्री गुजरात जी नवरात्री गुजरात में माण्हू नवरात्री में रांदि रमण जा गरबा करण जा सभु खां वधीक शौक़ीन आहिनि ऑक्टूबर नवेम्बर में जॾहिं नवरात्री जी तारीख़ ईंदियूं आहिनि त महिनो ॿ महिना अॻु ई नंढा ॿार वॾा गरबा सिखणु नवरात्री जी तियारी करणु चनिया चोलियूं वठणु ऐं कपिड़ा अने ॿियूं सामग्रियूं वठण जी तियारी करणु चालू करे सघंदा आहिनि गुजरात में ॿियो हिकु त्योहारु आहे जेको आहे रणु उत्सव जेको त जनवरी में मकरसंक्रांति जॾहिं पाण पतंग उॾाईंदा आहियूं उन जे आस पास में रणु उत्सव चोॾहीं जनवरी जो मल्हायो वेंदो आहे उन में बि गुजरात न सॼे भारत मां माण्हू रणु उत्सव ॾिसणु कच्छ जे रण में ईंदा आहिनि ऐं पतंगु उॾाईंदा आहिनि त इहो बि हिकु पंहिंजो सांस्कृतिक त्योहारनि मां हिकु आहे जीअं त नवरात्री पंहिंजो सांस्कृतिक त्योहार मां हिकु आहे ऐं अहिड़ी तरह ॿिया उतरायण जन्माष्टमी बि मल्हायो वेंदो आहे ऐं कच्छ जे रण ते जीअं त पाण ॾिसंदासीं त लूण जो दल्दल आहे सॼो ठहियलु ऐं उते रहण जे लाइ पाण खे सुविधा घुमण जी शयूं खाइण जी शयूं ऐं कच्छ जी जेके प्रसिद्ध शयूं आहिनि उहो पाण खे उते ॾिसणु मिलंदियूं आहिनि ऐं धार्मिक त्योहारनि सां गॾु गॾु लोक उत्सव ऐं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बि उते कमु करे रहिया कंदा आहियूं ऐं नचणु ॻाइणु ऐं नृत्य प्रोग्राम जो बि रणु उत्सव में तियारी कई वेंदी आहे ख़ासि करे राजस्थानी नृत्य आहे ऐं कच्छी नृत्य आहे गाना आहिनि वॼाइण वारा माण्हू आहिनि उहो सभु उते प्रस्तुत कंदा आहिनि पंहिंजी कला खे जंहिं खे ॾिसणु परे परे खां माण्हू उते कच्छ जे रण में वेंदा आहिन हिकु ॿियो ॿी बि ॻाल्हि आहे मोडेर मोडेरा में बि हिकु नृत्य महोत्सव मल्हायो वेंदो आहे त अहिड़ी तरह गुजरात में हिकु जन्माष्टमी बि आहे जेको कृष्न भॻवान जे जनम ते जन्माष्टमी गुजरात में धूम धाम सां मल्हाई वेंदी आहे माण्हू गॾिजी करे सुबुह मटिकी तोड़ींदा आहिनि कानूड़ो ठाहींदा आहिनि नंढनि ॿारनि खे ऐं ख़ासि करे जेकी परम्परा आहे मखणु खाइण जी कानूड़े खे मखणु खाराईंदा आहिनि मटिकी तोड़ींदा आहिनि ऐं जेकी परसाद ठहंदी आहे उहे विरहाईंदा आहिनि ऐं खाईंदा आहिनि त अहिड़े नमूने गुजरात में पंहिंजी परम्पराउनि सां गॾु त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि